हाँ हम लोगों के गांव में मुख्य फसलें धान की होती है धान की फसल हम लोग उसको बढ़ियाँ से जोतवाते हैं उसमें दवा डलवाते हैं उसमें बीज डलवाते हैं तब बीया तैयार हो जाता है उसके बाद उसकी रोपाई करवाते हैं रोपाई करवाते हैं उमें खाद बीज वगैरह बढ़ियाँ देते हैं उसके बाद उसी नोराई गोराई कराते हैं उसके बाद फिर उसमें पानी देते हैं पानी तो मान लीजिये बराबर धान का है तो उसमें बराबर पानी चाहिए उसके बाद निराई गोराई के बाद जब उसमें बाली आ जाती है एक बार फिर उसमें पानी दिया जाता है बढ़ियाँ से उसको खाद उद दिया जाता है दवा दिया जाता है धान बढ़ियाँ से पक जाता है उसकी कटाई होती है मुख्य हम लोगों का यही है और उसके बाद खेत खाली होता है तो फेर सब्जी वगैरह भी उसमें लगाते हैं सब्जी वगैरह में जैसे आलू हुआ ये सब हुआ यही सब बढ़ियाँ बढ़ियाँ जो यहाँ का है पत्तागोभी हुआ ये गोभी फुलगोभी हुआ सब बढ़ियाँ लगवाते हैं हम लोग बढ़ियाँ होता है सब और उसके बाद गेंहू का भी फसल होता है गेंहू की भी जुताई करवाते हैं गेंहू उसमें डलवाते हैं फिर खाद बीज डलवाते हैं गेंहू भी बढ़ियाँ पैदा होता है और उसके बाद वो सरसो भी होता है